जामु मुश्किल जेको खाधो मां ठाहियो हुयो हो करेला हुया जंहिंमें मूंखे ख़बर न हुई छिलण खां पोइ हुन में लूणु लॻाए करे रखिबो आहे त मां हुअ हीअं ई छिलिया ऐं हीअं ई ठाहिया करेलादास त हुन में खाइण खां पोइ जे सॼी सॼो ठही वियो हुन खां पोइ जामु खाधो मतिलबु मूंखे करेले जी भाॼी ॾाढी कौड़ी लॻणु लॻी पोइ मूंखे सम्झि में न आयो छा थियो त पोइ मूंखे ख़बर पयो भई मां हिनजे लूणु न लॻायो लूणु लॻाइण खां पोइ हिन खे निपुड़बो आहे त सॼी कौराइप निकिरी पवंदी आहे पोइ जंहिं महिल मां शादी कई शादी खां पोइ मां करेलो ठाहियो त लूणु लॻायो त हुन खां पोइ थोरी कौराइप रही हुई त मुंहिंजी ससु तंहिं महिल मूंखे सेखारियो के लूण सां गॾु तोखे अटो बि लॻाइणो आहे छाजे लाइ अटो ऐं लुणु ॿई मिलाए करे उन कौराइप खे कढंदा आहिनि ऐं भाॼी जॾहिं ठहंदी आहे करेलनि जी त बिल्कुल बि कौरो न लॻंदो आहे तंहिं महिल मां हू सिखियमि हू मूंखे अनुभव मिलियो कि भई हमेशह जॾहि बि मां करेलो ठाहियां त मूंखे लूणु ऐं अटो लॻाइणो ई आहे हुन खां पोइ जीअं भाॼी ठही वेंदी त हुन में कि असां कौराइप न लॻंदी करेलो ॾाढो सुठो ऐं स्वादिष्ट ठहंदो